हँ प्रदूषण रहै छै लोक अथी होइ छै लए कऽ प्रदूषणवलामे लोक साफ सुथरा एहिलए कऽ एखन हर रङ्गके प्रदूषण चलैत रहै छै लए कऽ ताहिलए कऽ एहिमे साफ सफाइ जतेक रहब जतेक साफ सफाइसँ हाथ धो कऽ राखू मतलब जतेक लत्ता कपड़ा साफ सफाइ घर आँगन जतेक धो बना कऽ राखू जतेक सफाइ राखब ततेक सुरक्षित रहब साफ सफाइ नहि रहै छै ओहिमे हर चीजमे प्रदूषण घुसले रहै छै लए कऽ कारण जे पहिलुका समय नहि छै आबके समय एहन भऽ गेल छै जे तरह तरहके बिमारी तरह तरहके समय अथी रहै छै लए कऽ भऽ गेल ताहि लए कऽ लोकके साफ सफाइमे रहयके चाही एकदम अपनासँ एकदम बिमारीके दूर राखयके चाही खूब सफाइमे रही जाहिसँ कि हमरा लगमे बीमारी नहि आबय बिमारी लगमे नहि हम जाइ नहि हमरा लगमे बिमारी आबए एकदमसँ एखन तऽ एहन एहन समय पड़ल छै कि कखन कोन हवा बहत कखन कोन की बहत कखन की भऽ जायत तऽ ओकर कोनो ठीक नहि रहैत छै ताहि लेल लोक चाहैत रहै छै कि हम एकदम सफाइमे रहू साफ सफाइसँ रहलासँ की होइ छै लोकके एकदम ठीक रहै छै दिमागो साफ रहल मोनो हल्लुक रहल घर दुआरि जतेक टोल पड़ोससभ हल्लुक रहै छै सभ साफ सफाइ चाहै छै आब लोक नहि चाहै छै गन्दगीमे रहयके लेल ताहि लए कऽ सभ जतेक सफाइ रखबै ततेक बढ़िआँ हेतै प्रदूषण तऽ हर वक्त कखन घुसतै तकर कोनो ठीके नहि रहै छै लए कऽ ओ तऽ प्रदूषण छै ओ तऽ हवा छै हवाके तऽ कियो नहि देखै छै मनुष्यके देखै छै हवाके नहि देखै छै ताहि लए कऽ लोक चाहैत रहै छै जे प्रदूषणसँ दूर रही खूब हवा राखी हवासँ दूर रही खूब बढ़िआँसँ घर आँगनके साफ सफाइ राखी ओहि साफ सफाइमे रही मोन शान्त रहत मोन हल्लुक रहत उएह लोक आब चाहै छै आब नहि चाहै छै जे गन्दगीमे रही ताहि लए कऽ हमसभ बहुत साफ सफाइ राखै छियै गन्दगीसँ दूर रहै छी